وعلیکم السلام ہاں جی بولیے اچھا بائی بس آپ جانا چاہ رہی ہیں تو اے سی بس اے سی بس میں آپ کو سیٹ چاہیے یا ونڈو سلیپر تو اگر آپ کو میرے پاس ہے سیٹ اویلیبل ہیں چھ سات سیٹ ہیں میرے پاس اویلیبل ہیں آپ کو اگر سلیپر چاہیے اور ونڈو چاہیے تو اس کے الگ الگ ہیں پرائز الگ الگ ہیں آپ کتنے لوگ ہیں سات ہاں تو ہمارے پاس سیٹ اویلیبل ہیں آپ بک کر سکتے ہیں یہ پرائز پر پرسن فور ہنڈریڈ ہے فور ہنڈریڈ ہے آپ کیش فام میں دے سکتی ہیں یا گوگل پے بھی سینڈ کر سکتے ہیں اسکین کر کے ڈسکاؤنٹ ٹھیک ہے اگر آپ پرانے کسٹمر ہیں اس سے پہلے بھی ہمارے یہاں سے آپ ہماری بس سے جا چکے ہیں تو اسی لیے میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتی ہوں ٹین پرسینٹ دے دوں گی آپ کو ڈسکاؤنٹ ٹائمنگ یہ ہے دس بجے سے جائے گی صبح ٹین اے ایم سے اور آپ کو ٹین پی ایم پہ پہنچا دے گی فیسلیٹیز ہیں جتنی ہوتی ہیں آپ کو ہاں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی اس سے پہلے تو آپ جا چکی ہیں پرانی کسٹمر ہیں ہماری ہوں ہاں ہاں ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے آپ کو مل جائے گی سیٹ جی جی ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تھینک یو